रांदची कूड आमी सदांच निवळ दवरपाची तातूंर घाण करप ना जायतें सामान हाडून थोडे लोक भरतात रांदच्या कुडीन पूण तशें केन्ना दवरप ना ताका लागून हुनीर क्रॉक्रोच तयार जातात आनी ते आमचें रांदिल्लें जेवण जें आसा तें पिड्ड्यार करता तेंच आमी जेवण खाल्ल्या उपरांत आमच्या पोटान कितेंय इनफेक्शन जावं शकता आनी जेवण केन्नात उक्तें दवरचें न्हू